जय झूले हा अचो अचो विनीत अचो कीअं आहियो ठीकु आहियो

अचो अचो जाम वैराइटी हा अचो अचो जाम वैराइटी में साड़ियूं पेयूं अथव सिल्क जी अथव ब्रासो बि अथव हा अचो हिते अचो हिते ही सिल्की साड़ियूं अथव हा हा हे वठो हे सिल्की अथसि ब्लू कलर बि हा सभु अलॻि अलॻि वैराइटी में अथसि न कलर ॾिसो न तव्हांजे साम्हूं ई आहिनि तव्हां ॾिसो हे पीलो नासी कलर अथसि जाम वर्क कयलु अथसि सुठे नमूने मतलबु तव्हांजी मम्मीअ जे मथां जाम जचंदी हीअ साड़ी हीअ जाम सुठी अथव हा हा ॾिसोसि कीअं खुलियलु आहे कलर हा हे वठो गुलाबी गुलाबी कलर जी हा हिन जी बाडर डाढी सुठी अथव अलॻि हा ठीकु आहे कंहिं में खपेव तव्हांखे स्टोन वर्क में बि अथव इंडो वेस्टन में जाम वधीक सुठा आया अथव कपिड़ा हिन में ॾेखारियांव ठीकु आहे ई वठो ई चनिया चोली अथव ऐं हीअ इंडो वेस्टो जो अथव ब्लाउस अंदरि ही ॿ कलर ई बचिया अथव हिकु ब्लू कलर हिकु पीलो कलर हिकदमि अलॻि वैराइटी अथव हा हा जाम आहिनि अचो मथे अचो हीअ शेरवानी में अथव

ही हा तव्हांजे लाइ बि अथव जाम टीशर्ट खपेव छा हा मथे मथे आहे फ़स्ट फ़्लॉर ते

हा हे ॾिसो हीअ शेरवानी बि ॾाढी सुठी अथव हा ही ॾिसो पेन्ट पेन्ट इहा इहा ऑफ़ वाइट में अथव ही वाइट में अथव ही क्रीम में अथव कहिड़ी खपेव शेरवानी मथां त चुन्नी पाइबी आहे न साइड में हा हा ही ॾिसो

टोटल आहे टोटल छह हज़ार थिया सभिनी जा

तव्हां मतलबु जाम टाइम खां पोइ आया आहियो त तव्हांखे सौ ॿ सौ ताईं डिस्काउंट ॾियां थी ॿ सौ करे छॾियो अठवंजाहु ॿ सौ कयांव थी न ठीक आहे सतवंजाहु बसि ठीकु आहे हिन खां वधीक न

हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूले

हा हा अची विया अची विया जय झूले